हेलौ ओइ फंबाय सन्दन एह होमबा थुरिखोनो लुफै अह बाथौफुरियाव स्टेडियामआव स्टेडियामआव फैनानै दिनैसो मोजां खारनोसै खारनानै खेला गेलेसै बायदिसिना फुटबल फ्रेन्डलि मेट्स गेलेनोसै मोजाङैनो अह सम गैगोना गैया फैनो हागोन ना हाया

उम उम बिदिनो दासान्दि मा खालामबाय थादों खेला गेलेगोनना गेलेयाखै इगसारसाइसआव दंमोन ना अह फुटबल फुटबल गेलेनि दिनै फ्रेन्डलि मेथ्स ओरैनो थास्लाय स्लाय मा खालामनो स्टुडियामआव आरो दा मा होनदों हेलौ दा थिनथासो थिनथासोनिफ्राय ओरैनो जायगानि गथ'फोरानो फैगोन ओमफाय गासिबो मिलायनानै ओरैनो फ्रेन्डलि मेटस गेलेनसै मोजाङै मोजां औ मानि मा खालामबाय थानो नङाब्ला बिनिफ्राय आरो माबाबो गेलेजाबोगोन बेटमिनटनफोरबो दंबायो मोना मोना दसे बेटमिन्टनबो गेलेजागोन इन्दुर इन्दुरआव बेटमिनटनबो गेलेजागोन बक्सिंबो गेलेजागोन माने सप्ताहे माने ततेलि खेला गेलेनो हागोन दिनै मानि मनरन्जननि थाखाय मनरन्जननि थाखाय इन्जय खालामनो थाखाय माने गासैबो खेलाखौनो गेलेनो हागोन दिनै बिदिनो टाइमआव टाइमआव मोनफैबानो जाबाय आरो लोगोफोर दंबायोबा लानानै फै हो अह साबेसे हेमन्तआ आरो लाबोबाव मानि बुरजा जायोब्ला मोजां जागोन नालाय गासिबो खेला गेलेनो मोजां मोनगोन खम जायोब्ला आरो मोजां जानाय नङा खोयजोनसो लोगो दङ आंबो आंजों लोगो दङ आं बिसोरखौबो लानानै फैफाजोबगोन गासैखोबौ गासैबो जमा जानानै आरामसे गेलेनोसै अब्ला दा फैदो फंबाय उम दे दे